हैलो आहो आहो जी कुन्न बोला दे तुस आं जी भैया तुसें खुल्ले लैने डब्बे लैने भैया जेह्ड़ा डब्बा ऐ ना एह् थाह्नूं पेई जाना साढ़े तीन सौ दा खुल्ला थाह्नूं कोई तीन सौ त्रीह् लाई देगे भैया अस बूंदी बनाने किलो दे स्हाब कन्नै किलो बनाई ओड़ने होने इक्की बाही रपे तगर ते तुसेंगी ठारहां दी लाई देगे ठीक ऐ भैया ठीक ओके